मुंहिंजो नालो पार्थ आहे मुंहिंजी भेण जो नालो यश्वी आहे असां ॿई हिक ई स्कूल में पढ़ियल आहियूं सैंट माक्स हाइर सैकेंड्री स्कूल में मुंहिंजो हाणे छीलो साल थो हले कॉलेज जो ऐं मुंहिंजी भेण ॾह स्टैंडड में आहे मूंखे मुंहिंजो फेवरेट सब्जैक्ट मैक्स आहे ऐं मुंहिंजी भेण जो फेवरेट सब्जैक्ट साइंस आहे मां स्पोट्स ऐक्टिविटी में भाग वठणु पसंदि कंदो आहियां पर उहो स्पोट्स ऐक्टिविटी में भाग वठणु पसंदि न कंदी आहे उहो थोरी आलसी आहे उनखे कोई बि कमु चओ त टाइम ते पूरो न कंदी आहे उनखे थोरो सम्झाइणो पवंदो आहे उन उन उनखे कोई ॻाल्हि जो सिरियसनैस ई न खणंदी आहे ऐं कुझु सम्झंदी बि नाहे उनखे केतिरो बि चओ त कुझु सम्झंदी न ऐं उनखे केतिरो बि सम्झाए हिकदमि शांती सां वेही सम्झाइणो पवंदो आहे ऐं उनखे सुबुह जो उथण में जाम लेट कंदी आहे